हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्या याद हैं एक लाख दो हजार तीन सौ पाँच दो लाख चार हजार छः सौ आठ तीन लाख बारह हजार आठ सौ पाँच चार लाख तेरह हजार आठ सौ आठ पाँच लाख दो हजार तीन सौ पाँच